ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति कई प्रकार के खेलों से वंचित रहते हैं तो हम उन्हें गाँव में जाते ही और कई प्रकार के जो खेल हैं उन खेल के बारे में बताते हैं जैसे क्रिकेट खो खो हॉकी इस प्रकार के कई खेल हैं तो हम उन खेल के बारे में वहाँ जाकर ग्रामीणों में रहने या गाँव में रहने वाले जो बच्चे उन बच्चों को बताते हैं और उन्हें खेल खेल खिलाने के साथ साथ उनकी प्रतियोगिता भी करवाते हैं जिसके कारण वह जो बच्चे जो हैं आज खेल में आगे निकल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के कई बच्चे जो हैं खेल में आगे निकल रहे हैं अर्थात् इसके कारण उनके जो अंदर जो तनाव बना रहता है वह तनाव भी दूर होता है एवम हम गाँव में जाकर कई प्रकार की जो प्रतियोगिताएँ करवाते हैं और प्रतियोगिताओं में जब जो बच्चे प्रथम आते हैं उन्हें हम पुरस्कृत करते हैं जिसके कारण उनका जो है और विश्वास बढ़ता है और इसके कारण विश्वास बढ़ने के कारण वह जो खेल है वह खेल में रूचि उत्पन्न होती है उत्पन्न होने के कारण बच्चे जो हैं खेल में आगे बढ़ रहे हैं